पहिरीं जी परिस्थिती अॼु जी परिस्थिती में विज्ञापन ल जे लाइ पुठियां खां जामु तरीक़ा सुठा आहिनि पहिरीं छा हूंदो हो कोई बि असां धंधो कंदा हुयासीं त घर जे दुकान जे अॻियां या कुझु बि एडवरटाइज़ करण लाइ बोर्ड या कुझु अहिड़ा कंदा हुआसीं बोर्ड लॻाए करे पेपर में विझाईंदासीं इन जा हाणे छा अॼु कल्ह ज़मानो नओं ज़मानो अची वियो आहे नएं ज़माने सां संॿंध जीअं टी वी थियूं मोबाइल थिया ऐं उन जा मोबाइल में ग्रुप ठाहे करे पंहिंजे लेखे भई ग्रुपनि में एड करे वाट्सअप जे थ्रू ऐं अहिड़े नमूने एडवरटाइज करे सघूं था असां जीअं जीअं जीअं जीअं ज़मानो चेंज थिए पियो तीअं तीअं हाणे असांखे फ़ेसिलिटियूं सुठियूं पई मिलनि ऐं विज्ञापन बि वधीक थिए थो ऐं उन खे अहिड़ी रीति ऐं ॿियो अहिड़े नमूने ज़मानो आहे जीअं ऐं हिन